असां सिंधी माण्हू ॾाढा धार्मिक हूंदा आहियूं तव्हां पंहिंजे गुरूअ जे बारे में विस्तार सां जानकारी ॾियो सच्चो सतराम जॾहिं सच्चे साई सतराम दास साहिब जन आदि सतगुरु साईं कोताराम साहिब जन जी जे घर जनम वरितो हर माण्हू हर जानवर ख़ुशीअ सां झूमणु लॻियो वातावरण में ख़ुशीअ जो माहौल छाइजी वियो हुयो सभई माण्हू अहिड़ा ख़ुशि थी विया हुया कि उन बालक जी नंढिड़ी मिठड़ी मूर्त खे ॾिसण साई बाबा खोताराम जे घर अचनि पिया पर जेको इहो बालक हुयो इहो नंढिड़ो त हुयो ई हुयो पर हिन में ॾाढी शक्ती बि हुई ॾाढो ज्ञान बि हुयो इन बालक टे ॾींहंनि ताईं न खीर पीतो न पाणी पीतो न कुझु खाधो हिननि जी माउ परेशान थी पई हुई पोइ बाबा साई खोताराम साहिब जन बालक खे पंहिंजी कच्छ में खंयो ऐं पंहिंजी दिव्य दृष्टि सां ॾिठो त बालक कुझु चइण थो चाहे बालक चई मां इन धरतीअ ते माण्हुनि जो कल्याण करणु आयो आहियां मुंहिंजो हिते मोह माया सां कोई बि संबंध काने त तव्हां मूंखे नाम दान ॾेई करे मूंखे अॻिते वधायो त साईं बाबा खोताराम सच्चे साई सतराम दास साहिब जन खे नाम दान ॾिनो ऐं हुन खां पोइ बालक माउ खां खीरु पीतो ॾींहुं बीतंदा विया हाणे नाम करण जो ॾींहुं आहियो सभई माण्हू ॾाढा उत्सुक हुया सभई माण्हू पंहिंजा पंहिंजा नाला सोचे आहिया हुया बाबा साईं खोताराम ॿार खे कच्छ में खंयो ऐं मथे वेही रहिया सभई माण्हू ईंदा विया वेहींदा विया पंहिंजा पंहिंजा नाला ॿुधाईंदा विया तॾहिं हिकु वॾणे पोइतो चिल्लायो ऐं चयो जंहिंजे अंदरि पार भ्रम जो निवास उन जो नालो सच्चो सतराम दास ईअं सच्चे साईंअ जो नालो सतराम दास पइजी वियो बालक वॾो थींदो वियो उन जी महिमा हर जॻहि फैलंदी वई दूरि दूरि खां माण्हू ईंदा हुया ऐं साईंअ खां मार्ग दर्शन वठंदा हुया साईं नंढिड़ी उमिरि खां ॾाढा होशियारु हुया उन्हनि खे हर ग्रंथ जो ॾाढो ज्ञान हुयो पर उहो तॾहिं बि हर ग्रंथ पढ़ंदा हुया उन खे सम्झण जी कोशिश कंदा हुया हालांकि हो पाण भॻवानु हुया तॾहिं बि उन्हनि सभु कुझु कयो सभु कुझु पढ़ियो ऐं पंहिंजे पिता जो हरहिक आदेश जो पालन कयो ईअं ई हिकु बार हो पंहिंजे सेवक रंगलू सां हिकु तीर्थ यात्रा में विया हुया हुते तीर्थ यात्रा में विया त उन्हनि सोचियो कि हाणे मां हिकु नदीअ में सनानु करणु वञा थो हो नदीअ में सनानु करणु विया ऐं हुते पंहिंजा कपिड़ा लाहे रखियऊं त उन्हनि जी सेवक रंगलू ॿुधायो कि साईं हे जेकी नदी आहे ईअं ॾाढी पवित्र नदी आहे हिते माण्हू ईंदा अहिनि ऐं पंहिंजी काई बि हिकु पसंदीदा शइ छॾे वेंदा आहिनि त्याग करे वेंदा आहिनि त तव्हां बि छो न साईं हिते कंहिं पंहिंजी हिकु शइ जो जेकी तव्हां खे पसंदि हुजेव उन जो त्यागु कयो ॾाढा माण्हू मुलायम कपिड़नि जा त्यागु कंदा आहिनि ॾाढा माण्हू धन दौलत जो त्यागु कंदा आहिनि त सच्चे साईंअ रंगलू खे चयो रंगलू माण्हू जेके हे अॼु करनि था इहो ग़लति आहे ईअं असली प्रथा कोन्हे असली प्रथा त ईअं आहे कि हिते अची करे पंहिंजे अंदरि जी काई बि हिकु बुराईअ खे था हिते त्याग करे वञो

छल खे त्यागु न पिया करे सघनि हिन करे उन्हनि पंहिंजी वस्तुनि जो त्याग करणु शुरू करे छॾियो जीअं कपिड़ा दौलत आहे धन हे सभु त माया वारी शयूं आहिनि पर असली मक़सदु हिन प्रथा जो इहो आहे कि हिते अची करे माण्हू पंहिंजे अंदरि जी काई हिकु बुराईअ जो त्याग करे त हिन करे मां अॼु कूड़ जो त्याग कंदुमि ऐं सच्चे साईअ हुते कूड़ जो त्यागु कयो ऐं सच्चे साईंअ चयो कि अॼु खां पोइ सच्चे साईं कॾहिं बि कूड़ न ॻाल्हाईंदा हिन करे उन्हनि जे नाले जे अॻितो सच्चो नालो पइजी वियो हुते हिकु तांत्रिक बाबा वेठो हुयो जेको इहो सभु ॾिसे पियो इहो सभु ॿुधे पियो इहो ॿुधी करे उहो ॾाढो ई ख़ुशि थी वियो उहो दौड़ंदे दौड़ंदे सभिनि खे वठी आहियो सभिनि खे चइनि लॻो हलो भाई हलो मुंहिंजो गुरु आयो आहे हिते सभई माण्हू इहो ॿुधी करे हुते भीड़ जमा करणु लॻिया तॾहिं उहो बाबा साम्हूं आहियो ऐं सच्चे साईंअ खे चयो मां तव्हां जे इंतज़ार में अहिड़े सालनि खां हिते वेठो आहियां ऐं मां इंतज़ार पियो कयां कि तव्हां अचो ऐं मुंहिंजो उधार कयो मूंखे हिकु दिव्य रोशनीअ ॿुधायो हुयो कि हिते हिकु गुरु ईंदो जेके हिन नदीअ ते कूड़ जो त्याग करे वेंदो उन गुरुअ खे तू सच्चो नालो ॾिजांइ उन खे सच्चो नालो ॾेई करे पूरे जग में हुन जो उ वाह वाह कजांइ त मां अॼु तव्हां खे सच्चो नालो ॾियण जी चाहियां थो ऐं हुन जा पोइ नारा लॻाया सच्चे साई सतराम दास साहिब कि जय ऐं ईअं करे सच्चे साईंअ जो नाले जे अॻिता सच्चो पइजी वियो सच्चा साई वॾा थींदा विया माण्हुनि जो उधार कंदा विया पंहिंजी महिमा सां उन्हनि सभिनि जो मार्ग दर्शन कयो अॼु बि सच्चे साईअ जी गद्दीअ ते हज़ूरी रुप साईं साधाराम जन पंहिंजी महिमा वराए रहिया आहिनि सभिनि खे मार्ग दर्शन ॾींदा आहिनि नागपुर में तीर्थ धाम करे धाम ठहिराए रहिया आहिनि जिते अची करे माण्हू पंहिंजो उधार करे था सघनि सच्चे साईं सतराम दास जा मार्ग दर्शन सां असां जी सभई सिंधी माण्हू हला पिया रहिया आहियूं अॼु बि रुड़की साहिब सिंध प्रांत में सच्चे साईअ जो वॾो धाम ठहियल आहे वॾी डेवरी ठहियल आहे जिते सच्चे साईअ जी पूजा थींदी आहे उन्हनि खे मञियो वेंदो आहे उन्हनि जो बोल बाल हर जॻहि ते अॼु आहे पूरो संसार में ॾाढा माण्हू अहिड़ा आहिनि जेके उन्हनि जो नाम दान वठी करे पंहिंजो उधार कंदा आहिनि